चले नहि तऽ अङ्गना टेढ़ जकरा चले रऽ नहि आबै छै ओकरा कहै छै अङ्गना टेढ़ आओर जा कऽ कि कहै छै नहि कहै छै यै ई गाल मारै छी तऽ अपने चमेटा ई गाल मारै छी तऽ अपने चमेटा तऽ एकरामे भए गेल जेना कि कहै छियै ई गाल मारलहुँ तऽ अपने चोट लागल ई गाल मारलहुँ तऽ अपने चोट मारलक तऽ जेना अपन ककरो अथि कए कऽ ई ओकरा ओकर पक्ष लबै तऽ ओ कहत हमरा अथि कहलियै ओकर पक्ष लेबै तऽ ओकरो कोनो तरहके मोन मानले नहि जायत